خواتین کو ہمیشہ برابری کا حصہ دینا چاہیے کیونکہ خواتین کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہتیں لیکن آج کل کا یہ دور ہے کہ کہیں پہ بھی خواتین اپنے آپ کو مہ محفوظ نہیں محسوس کر سکتیں کیونکہ کوئی بھی کہیں پہ بھی خواتین کے لیے کوئی بھی سیکیور نہیں ہے لیکن ہمارے دور ہمارے ہمارے ملک کی سرکار کو یہ سمجھنی چاہیے کہ خواتین کے لیے الگ اسکولس ہوں الگ میدان ہوں تاکہ وہ ہر میدان میں آگے جا سکیں کیونکہ کسی بھی چیز میں خواتین پیچھے نہیں رہتیں ہر میدان میں خواتین کا اپنا الگ رول ہوتا ہے اور خوا ہم اور ہمارے اپنے معاشرے میں یہ سوچ ہے کہ خواتین کو نہیں پڑھانا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ خواتین ہی سب سے زیادہ تیز ہوتی ہیں اور ہر چیز میں آگے بڑھتی ہیں اور ان کو ہر چیز میں موقعے دینا چاہیے اور ہر چیز میں خواتین کا الگ ایک رول ہونا چاہیے ہر چیز میں ان کا ایک اپنا میدان ہونا چاہیے